गाइ पोसै छिए भैँस पोसै छिए तऽ ओकरा घास घास भुस्सा आनिके दै छिए खाइलए कुट्टी पानी कऽ कऽ दै छिए खाइलए ओकरा गरमी गरमी रहै छै तऽ घरमे बान्हि दै छिए तबियत खराब हइ छै मालजालके तऽ दवाइ पिआबै छिए दवाइ पिएलाके बाद ठीक होइ छै तऽ ओकरा दुहै दाहै छिए दूध दूध दुहै छिए घास उस खिआबै छिए गरमीमे गरमी रहै छै तऽ धूप रहै छै बहुते तऽ घरमे जाकऽ बान्हि दै छिए बच्चा उच्चाके धूप लागै छै तऽ घरमे बान्हि दै छिए फेन धूप धूप कम भऽ जाइ हइ तऽ बाहरके बान्हि दै छिए तबियत उबियत खराब होइ छै तऽ दवाइ बिर्रो आनिकऽ दै छिए तऽ पिआबै छिए तऽ ठीक भऽ जाए हइ गाय भैँस घास उसलए जाइ छै घास उस आनै छिए तऽ कुट्टी करै छिए तऽ कुट्टी मिलबै छिए लादिमे तऽ लादिमे खाइ पानी दै छिए पानी पिए हइ गाइ